साढ़े टब्बरै च छे लोग न इक मेरे बापू होर न इक माऊ इक मेरी भैन दो मेरे निक्के भ्राऽ न ते कन्नै मेरे बापू होरें गी दो भ्राऽ न उंदे दवें उंदे शा बड्डे न इक दादी होर न साढ़ियां ते दादा इक हैन ते ओह् नी हैन ओह् रेह्दे नी हैन ते कन्नै जेह्के साढ़े बड्डे ता ताऊ न तां उं'दे इक जागत ऐ ते इक कुड़ी ऐ ते निक्के निक्के तातो ते उं'दे चार कुड़ियां न ते त्रै जागत न ते मेरी कोई आक्खो मेरी इक बापू होर न तां ओह् माश्टर न ते मेरे जेह्की मां होर न तां ओह् घरै दा कम्म गै करदियां ते मेरी भैन जेह्की ऐ तां ओह् बी इ'यां गै ऐ किश खास पर नि थोह्ड़ी नि पढ़ी ते जेह्के निक्के भ्राऽ न तां ओह् थोह्ड़े बोह्ते पढ़ै दे हैन जेह्के मेरे बड्डे तातो न तां ओह् फौजी रटैर आए दे ते जेह्के उं'दे शा जेह्के उंदा इक मुड़ा तां ओह् माश्टर ऐ कुड़ी बी इ'यां पढ़ी दी ऐ पर नौकरी कोई करा दी नेईं ऐ जेह्के निक्के तातो न तां ओह् खेतीबाड़ी करदे ताई घरै कम्म करदियां निक्कियां ताई ते जेह्कियां उंदियां हैन ते थल्लै उंदे जेह्के बच्चे न जेह्कियां उंदियां चार कुड़ियां न ते सारे उं'दा ब्याह् होई गेदा जेह्के जागत न तां ओह् बी अजें किश पढ़ा दे ते किश खेतीबाड़ी करा दे ते जेह्कियां मेरियां किश जागत खास दोस्त हैन नी मेरे दो गै स्हेलियां न ते दवें इक दा ब्याह् होई गेदा ते इक दा नेईं होए दा ओह् अजें इत्थें गै अपने गै किश कम्म करै दी किश सिक्खा दी ऐ ही ओह् ते इक दा ब्याह् होई गेदा उसदा इक निक्का जागत बी होई गेदा ते ओह् सारे इत्थें अपने कच्छ दे लोग न ते मेरे घरै जेह्के हैन तां मेरे बापू होर माश्टर न ओह् पढ़ांदे लोकें गी सखांदे